हम जै इसकुलमे जाइ छलियै जेना पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरीपर अइमे हमसभ नृत्यकला देखबय छलै जेना डान्सिंग डांसिंग जे छलै से हम बहुत बड़ा डांसर छलियै आओर नीक डांस करय छलियै जेना देशभक्ति गाना सभ पर लगाकऽ खूब बढ़िआँ डांस करय हमर साथ जे छथि हमर दोस्तो सब छलखिन ओहो सब जे छै अपन अपन सब नृत्यकला देखबय छलखिन आओर बहुत बढ़िआँ डांस करय छलखिन आओर जे छै से पन्द्रह अगस्तके दिन तऽ आओर पन्द्रह अगस्त आओर छब्बीस जनवरीमे जे छै अइ सबके दिन जे हमसब अपन अपन कला देखबय छलहुँ आओर हमर दोस्तो सब देखबय छलखिन अपन कला जेना सब बारह बारीके बेराबेरीके बेराबेरीके अपन सब अपन अपन कला देखबय छलखिन जेना एगो हमर दोस्त मित्र छलथि ओ तऽ आओर डांसिंगमे छलै हुनका बहुत ही अपन देखेबाक ओ जे छै दोस्तके जिनके कि दोस्त चलू दुनू आदमी करय छी तऽ हमसभ जे छै पन्द्रह अगस्त तऽ छब्बीस जनवरीके दिन जे छै से डांस करय छलहुँ बहुत नीक लगय छलऽ